ہاں ہلو جی ہاں مچھلی والے بول رہے ہیں ہاں بولیے نا کون سا کوالٹی کون سا کوالٹی کا چاہیے مچھلی آپ کو بولیے مچھلی ہمارے پاس بہت پرکار کے ہوتے ہیں مچھلی

سوئی کوئی کوئی کوئی ہے کوئی ہے پوٹھا ہے اور گرئی ہے چینگا ہے جو آپ کو پسند ہے وہ آپ کو مل جائے گی بس آپ کتنا لیں گے آڈر کیجیے کیا ہے ہاں سنگی آپ کو ملے گا بس وہی ہے چھ سات سو روپئے کلو ملے گا آپ کو سنگی وہ بھی تازہ ہے اس میں اس میں کوئی یہ نہیں ہے ہاں یہ تازہ ہے زندہ ہے سات سو سات سو میں ملے گا آپ کو ہاں ریہو بھی ہے آپ بولے تو ریہو ہے پوٹا ہے ریہو آپ کا ہوگا تین سو ساڑھے تین سو روپئے کے جی ہوگا اچھا اچھا کوئی کوئی آپ کو ملے گا اڑھائی سو روپئے کے جی ہاں اڑھائی سو روپئے کے جی اچھا ٹھیک ہے لے لیجیے اور اور کچھ چاہیے بیلچن ہاں بولے ہاں ہمارے پاس بیلچن بھی ہے چائنا بھی ہے اچنا بھی ہے آپ کو جو پرکار کی فش لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس ہے جی ہاں بیلچن مل جائے گا ڈھائی کلو لیجیے گا ہاں بولیے کون سا مچھلی ہے نہیں نہیں ہاں وہ ہے وہ ہے ابھی وہ وہاں پہ رکھے ہوئے ہیں بیچنے کے لیے آئیے آپ آئیے بازار میں لے جائیے اور نہیں آپ کو وہی دو سو روپئے کے جی ہے ہمارے ادھر آئیے نا دس بیس کم کر دیں گے آئیے لیجیے دس بیس کم ہو جائے گا